کچھ ایسے اقدامات ہیں جو ہم نو زائدہ بچوں کو صاف ستھرا ماحول دینے اور ان کو صحتمند ماحول مہیا کرانے میں مدد کر سکتے ہیں نمبر ون اس میں کچھ اقدامات میں سے نمبر ون ہمارا یہ پہل یہ رہے گا کہ بچوں کو ایک پیدا ہونے سے پہلے ایک بہترین نظام کے ذریعے اس دنیا میں لایا جائے جیسا کہ ہاسپٹلس ہیں اور ضروری ہے کہ ہاسپٹلس میں بچوں کے لیے تمام طریقے کی فیسیلٹیز موجود ہوں کہ اگر بچہ اس دنیا میں آئے تو اس کو اس کے بعد کسی بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کو نہ ملے جیسا کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد شروع میں اس کو تمام طریقے کی فیسیلٹیس میڈیکل فیسیلٹیس اس کو ملیں یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے جس کی وجہ سے اگر گاؤں میں گاؤں دیہاتوں میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ قافی زیادہ مائیں یقیناً مائیں اور بچے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور سب سے دوسرا کدم ہمارا یہ رہے گا کہ بچوں کو صاف ستھرا ماحول دیا جائے ماحول ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے کی طرف مائل کرتی ہے اور اگر انسان کو ماحول اچھا ملتا ہے تو اچھی چیز کی طرف جاتا ہے صاف ستھرا ماحول ملتا ہے تو وہ بھی صاف صفائی سیکھتا ہے اور اگر خراب ماحول ملتا ہے تو وہ خراب ماحول کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے تو ماحول ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور انسانیت کو زندہ رکھنے میں اگر کسی چیز نے اہم کردار نبھایا ہے تو وہ ماحول ہے وہ صحت ہے اور صحتمند رکھنے کے لیے بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انہیں باہری کھانے سے زیادہ سے زیادہ دور رکھا جائے اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر کی طرف متوجہ کیا جائے اور گھر کے کھانے کی طرف انہیں مائل کیا جائے انہیں صحتمند پھلوں اور سبزیوں سے بھرے ہوئے کھانے دیے جائیں انہیں سیریلس یعنی کہ اناج وغیرہ کھلائے جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں اچھے سے اچھا کھانا کھا سکے اور صحتمند بن کر کے سماج کی خدمت کرے صاف ستھرا ماحول اپنے سماج کو مہیا کرائیں اور تمام طرف خوشیاں پھیلا سکیں